अ हिते त जाम ई इलाही प्रोग्राम थींदा आहिनि जीअं गनपति जो थींदो आहे त ॾाढा पंडाल ठहींदा आहिनि नवरात्रा ईंदा आहिनि त माता जा गाना भजनि ऐं माता जी चौकी हलंदियूं आहिनि ऐं गनपति जे टाइम ते दई हंडी थींदी आहे त भीड़ भाड़ ॾाढी थींदी आहे मनोरंजनु थी वेंदो आहे जाम माण्हुनि जो जाम कुझु ॾिसण मिलंदो आहे हाणे ईअं आहे न दीवाली हुई त दीवाली में बि माण्हू माता जी चौकी रखंदा आहिनि ऐं वरी पोइ नयो सालु ईंदो थो हुनमें बि रखंदा आहिनि लाला लोरी जे टाइम बि रखंदा आहिनि त हीअं हिते अहिड़ो जो थींदा आहिनि असां हिंदू धर्म जा त्योहार उहो हर टाइम कुझु न कुझु मज़ो ई ईंदो आहे हुनमें